नमस्कार हून में तुसें ई अपने बारे च दस्सना चाह्ना कि में कि'यां रौह्न्ना होन्ना मेरा खान पीन केह् ऐ ते मेरा गोल केह् ऐ ते सारें कोला पैह्लें अ'ऊं गल्ल करना कि अऊं रौह्न्ना कुत्थै अ'ऊं इक निक्के ग्रांऽ दा निवासी आं ते मेरा जेह्का कालेज अ'ऊं हून स्कूल पढ़ना पैह्लें निक्के होंदे अस स्कूल पढ़दे हे स्कूल जेह्का ओह् घरै दे कश गै हा ते उत्थै औन जान दी इन्नी दिक्कत निं ही होंदी ते हून जेह्का कालेज में बाह्ऱमीं पास करियै हून जेह्का कालेज ऐ ओह् साढ़े घरै कोला दूर ऐ ते में केह् कीता कि कालेज कश इक होस्टल ऐ में उत्थै लेई लैता कमरा होस्टल बिच कमरा लैता भी उत्थै रौह्ने दा भी खान पीन बाह्ऱ च बाहर दा ते अ'ऊं खन्ना गै निं ऐ घरै आह्लें ठाह्के दा की बाह्र दा खाना नेईं खाना बमारियां चमकदियां होस्टल आह्नियै में खाली जेह्के होस्टल आह्ले दिंदे सिर्फ ओह् खंदा हा ते हून मेरा जेह्का ओह् गोल ऐ में इक सिंगर बनना चाह्न्नां की के जदूं अ'ऊं निक्का हा तदूं दा अ'ऊं सुनदा आए दा कि आर्मी च जाना नौकर होना अगर इक बारी नौकर होई गेआ ते घर सैट्ट होई जाना ते ठीक ऐ निक्के होंदे गै साढ़े म्हल्ले च जागत हे असें केह् डिसाइड कीता केह् असें केह् करना असें आर्मी दा फार्म भरना जि'यां साढ़ी उमर ठारां साल होई मिगी ठारां कोला पैह्लें भरोंदे निं हे जि'यां ठारां साल होई उ'आं गै स्टार्ट करी ओड़े में बी इक फार्म भरेआ उ'नें गी दिक्खियै गै मिगी चा चढ़ेआ फार्म भरने दा लेकिन जेह्के मेरे घरै आह्ले हे अ'ऊं जेह्का तरीफ जागत ऐ ते मेरे म्हल्ले दे जागत काफी तेज तरार न ते घरै आह्ले मिगी उं'दे कन्नै कम्पेयर करदे रौंह्दे कि उं'दा जागत दिक्ख एह् ऐ ओह् ऐ इ'यां करी सकदा उ'आं करी सकदा तूं नेईं करी सकना उस गल्ला पर मिगी बड़ा रोह् चढ़दा कि मेरी मम्मा जेह्कियां हैन ओह् मिगी उं'दे जागतें कन्नै कि कम्पेयर करदियां न की जे अऊं करी सकदा ओह् ओह् नेईं करी सकदे ते में तैह्लूं सोची ओड़ेआ कि में इनें ई ओह् करियै दस्सना कि एह् जिंदगी भर याद रखङन में इक बड्डा डिसाइड कीता कि में इक सिंगर बनना में सिंगर बनने आस्तै में घर गल्ल कीती की एह् करना घरै आह्ले आक्खन लग्गे नेईं कि एह्दे च कोई बेनीफिट निं ऐ तू नौकरी कर फार्म भर अग्निवीर दे होई गे ऐन्नडीए नैशनल डिफैंस अकैडमी दे फार्म होई गे इ'यां पोस्ट दे फार्म लग्गा दे पोस्ट आफिस दे ओह् भर लेकिन मेरा मन निं हा आर्मी च जाने दा बड़े फार्म भरोए जेह्का एज हा मेरा ठारां साल दे करीब मेरे दोस्त हे ते उ'नें सारें फार्म भरे उं'दे चा अद्धे होई गे ते अद्धे रेहियै लेकिन ओह् कोशिश करदे रेह् उ'नें बड़ी मैह्नत कीती दी ते में फार्म भरदा निं हा ते मिगी बड़ी निक्खर पौंदी ही कि तू फार्म निं भरदा लेकिन मेरा गोल हा कि में पैह्लें सिंगर बनना ते में कालेज आह्नियै कालेज आया ते कालेज दा जेह्का म्युजिक सब्जैक्ट हा मेरा सब्जैक्ट हा साईंस ते साईंस आह्लें गी म्युजिक निं थ्होंदा ते में गेआ ते म्युजिक आह्ले सर कन्नै गल्ल कीती की सर मेरा एह् एह् सपना ऐ ते में म्युजिक जेह्का सिक्खना चाह्न्ना ते सर आक्खन लग्गे की कोई गल्ल निं तू आई जा सिक्खने गी ओह्बी मिगी सखांदे रेह् अ'ऊं रैगुलर औंदा रेहा म्युजिक दे चक्कर च में केह् करना कि रोज कालेज आई जाना इक बारी में स्कूल कालेज च बी हिस्सा लैता उत्त बी बड़ी प्रैक्टिस कीती ही रोज़ कॉलेज आना ते म्युजिक च बी जाना ते घरें आह्लें कोला फक्कड़ पौंदे कि जागत साढ़ा ताहीं आ दा लेकिन में केह् करना कि सारें गी साइड रक्खियै ते इक्कै फोकस हा कि में इक सिंगर बनना ते भी कालेज ते हून में कालेज आं ते कालेज बी सिक्खै ना ते भी में कालेज दे बाद बी में बड़े इंस्टीट्यूट न में इक च गल्ल कीती ते ओह्बी आक्खै दे कि कोई गल्ल निं तू आई जा उत्थै जाइयै अ'ऊं गिटार हार्मोनियम बगैरा सिक्खै ना वोकल ते अवाज जेह्की ऐ मेरी ओह् बड़ी अच्छी होई दी गाने बी अच्छे गाई लैन्ना अ'ऊं लेकिन अजें में उत्त बड़ा किश सिक्खना राग बगैरा सिक्खने न ते ओह्दे बाद मेरा जेह्का हाई नोट ऐ ओह्दे बारे च सिक्खना ते सिंगिंग आस्तै अ'ऊं बड़ी मैह्नत करै ना ते घरै आह्लें गी गाने गाना अच्छा निं लगदे ओह् एह् चांह्दे कि साढ़े जागत नौकर होई जा ते ओह्दा करियर सैट्ट होई जा लेकिन मेरा एह् ऐ कि में उ'नें गी किश करियै दस्सना की के हून में बड़ा तंग आई गेदा उं'दी गल्ला परा कि ओह्के जागत एह् करै दे एह्के जागत एह् करै दे ते मिगी ओह् दूऐ कन्नै कम्पेयर करदे रौंह्दे ते मेरे कोला एह् गल्ल बर्दाश्त निं होंदी ऐ ते बस अ'ऊं हून केह् करां जां केह् नेईं एह् उनें गी पता निं ऐ में उनें गी पुच्छे बगैरा में अपने इंस्टीट्यूट च गल्ल कीती दी ऐ ते ट्यूशन लै ना ते कालेज बी सिक्खा ना ते मेरा सपना एह् ऐ कि अ'ऊं इक बड्डा सिंगर बनी जां तैह्लूं तैह्लूं अ'ऊं सारें गी दस्सां कि अ'ऊं केह् करी सकना मिगी ओह् कम्म करना सारें कोला पसंद लगदा जेह्के मिगी सारे आखदे कि तू नेईं करी सकना आं ते तैह्लूं जैह्लूं में सब्जैक्ट लैते दसमीं पास कीती दसमीं दे बाद सब्जैक्ट रक्खना होंदे ते मेरे घरे आह्ले आक्खन लगे तू आर्टस रक्खी ओड़ मेरे जेह्के रिश्तेदार न ओह्बी आक्खन लगे साईंस बड़ा मुश्कल ऐ साईंस नेईं तू आर्टस रक्खी ओड़ पर जि'यां मिगी लग्गेआ कि एह् आक्खन लगे कि नेईं होना ते में रक्खे गै आर्टस न ते में साईंस रक्खी ओड़ी ते साईंस रक्खने दे बाद ञारमीं होई बाह्ऱमीं होई ते में ओह्बी पास करी ओड़ी ते में हून कालेज बी साईंस गै पढ़ै ना में हून एह्बी करियै दस्सी ओड़ेआ में हून एह्बी करियै दस्सना की जे ओह् चांह्दे में उ'ऐ करियै दस्सना आं हून में उनें गी इक बड्डा सिंगर बनियै गै दस्सना की के मेरे च एह् काबिलियत ऐ अऊं करी सकना पर उ'नें गी लगदा ऐ कि एह् बेकार जागत ऐ कि एह् किश निं करी सकदा शरीफ अ'ऊं शरीफ बी बड़ा ते घरे आह्ले आखदे कि तू शरीफ बड़ा तेज तरार बन पर नेईं होंदा की के अ'ऊं निक्के होंदे मम्मा कन्नै रेह्दा ते उ'नें मिगी बड़ियां अच्छियां अच्छियां गल्लां सनाई दियां हून अ'ऊ सच्च गै बोलना मेरे मूहें दा झूठ निकलदा गै निं ऐ अ'ऊं बोलना गै सच्च ऐ ते करियर मेरा इ'यै की सिंगर बनी जां ते हार्मोनियम मिगी आई गेदा बजाना गिटार बी अ'ऊं बजाई ओड़ना वोकल बी गाई लैन्ना इ'यां कुतै पार्टिस्पेट बी करी ओड़ना कुतै कालेज दे फंक्शन च कोई इवेंट होई गेआ उत्त पार्टिस्पेट करी ओड़ना जगराते जन्ना उत्थै सुनना कवालियां सुनना मिगी बड़ा पसंद ऐ कवालियां सुनी सुनियै में थोह्ड़ा ते यूट्यूव परा बी अ'ऊं लै ना ओह् थोह्ड़ी इंस्टीट्यूट दी ओह् लैना म्युजिक दे बारे च सिक्खै ना मतलब घर निं गान्ना ऐं घरै दे बाह्र गान्ना क्योंकि घर गान निं दिंदे न ओह् आखदे कि घर म्युजिक निं गाना नौकरी गै करनी अ'ऊं इंस्टीट्यूट आई जाना मेरा इक फ्रैंड ऐ ओह्दे कश म्युजिक दा सारा समान पेदा नुहाड़े कश जन्ना ते उत्थै प्रेक्टिस करना घर नेईं करना ते इंस्टीट्यूट बी ओह् होई दा बड़ी घट्ट फीस ते अ'ऊं म्युजिक सिक्खै ना ते मेरा इक्कै गोल ऐ की अ'ऊं इक सिंगर बनी जां